जिबौजों सौजानाय जिबौजोंथ' सौजाफेराखै जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो मोस्रोमफोर बा मोज्लाय बा बेरे बेफोरजों जोजा फेरनाय बा अरजा फेरनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो बेरेजों जोजायोबाथ' जोनाय जायगाया बुखायो गोजा जायो गरम गरम मोनो बिदिनो बे जोजाबाथाय खायसे खायसे सुबुंफोरा बा बेरे जोयोबाथाय ना जेनेबा बुयो आरो जेनेबा गरम गरम मोनो सिथर बेरजोबो माखासे माने मोदोम माखा बुलब बुलब जाजोबो आरो ना बेफोरनिफ्राय माब्रै रैखा मोनो जेनेबा बेरेआ जोयोबाथाय जेनेबा जोङो बि बे मोदोम माखाया बुयोबाथाय जोङो बिदिनो सुनै फोननानै लायो बा दिरुं गोजा बिदि गानो ओमफ्राय खुन्दुं गोजा बिदि गानो ओमफ्राय बै बुनाय जायगायादि जा गरम गरम बा माबा बुयो ना बै बुनाय जायगायाव जोङो मोनसे थान्दा मोननाय बा गुसु मोननाय माबा होयो आरो ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम गुफुरफोर होयो आरो फुफ्लेलाबायो मोदोमफ्राव नोम नायो बिदिनो बायदिसिना थान्दा मोननायनि माबा होनानै लायो आरो बिदिनो थावफोरबो फोननानै लायो बे जोनाय जायगायाव आरो ओमफ्राय जोनायनिफ्राय बा मोजां मोननो थाखाय माबोरै बे मोजां मोनगोन माबोरै मागोन बिदि साननानै जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो